کھیل ہماری زندگی میں بہت پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں بچوں کے روپ میں ہم کو کھیل بہت پسند ہوتا ہے لیکن بڑے ہو کر ہم سبھی اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں یا اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا بچپن میں ہمارے لئے کھیل ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی تھی جس کو ہم بار بار کرنا پسند کرتے تھے روز کرنا پسند کرتے تھے ہم چاہتے تھے بار بار کریں یہ چیز یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں ایک آپس میں جوڑ جڑنا نئی نئی اسکیل سیکھنا اور ایک اچھے سمے بتا بتانے میں مدد ملتی تھی آپس میں ہم تب ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ کھیلوں سے ہمارے شریر کو مانسک سواستھ کیسے ملے گی لیکن کھیلوں سے ہمارے شریر کو دماغی تھکاوٹ دور ہوتی تھی کئی لوگ یہ ایک ینگ ایج میں کسی نہ کسی کھیل کی ایکٹیویٹی کو کرنا پسند کرتے ہیں آج کے وقت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ایج ہو چکی ہے لیکن آج بھی وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو کھیل ہے وہ روکتے نہیں ہیں کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو شاریرک جسمانی ایک جسمانی طاقت ہے اور ایک دماغی سکون ملتا ہے وہ کھیلوں سے ہی ملتا ہے کیونکہ جب ہم کھیل کھیلتے ہیں کوئی بھی تو ہم اس میں پوری طرح انوالو ہوتے ہیں دنیا کی تھکاوٹ دور رہتی ہے دنیا کی ٹینشنیں دور رہتی ہیں بس ہم اس کو کھیل کو جینا چاہتے ہیں لیکن حال ہی کچھ سالوں میں ایک تو جوب کا پریشر اور ایک اسمارٹ فون کے بہت زیادہ استعمال نے جو ہمارے فزیکل گیم تھے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ اب موبائلس میں گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن آج بھی کھیل نہ صرف ہم فٹ دیتا ہے بلکہ تناؤ سے بھی دور رکھتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے دور رکھتا ہے